दै सानस्रिनायाव आङो दा देरनानै खुब मोजां मोनो गोदो उन्दै समनिफ्रायनो सानस्रिबोबाय थादों उन्दैयाव बिमा बिफाजों थांनानै दैयाव सानस्रिनानै सोलोंबोदों सानस्रिनो सोलोंबोदों दा सोलोंबोयै सोलोंबोयै दा एसे रोंबाय देरबाय दा दै सानस्रिनायाव माखासे जेंनाफ्राथ' दंखायोआनो गोजौ गाहाय दैया अबावबा समाव गुथाल जायो बे गुथाल जानाय दैबानाफ्रावबो जोङो सानस्रियो नाथाय गोथौआव थांनो हाला थौलि थौलिआवनो थानानै सानस्रिनायखौ सोलोंबोदों गोदोनिफ्रायनो सानस्रिनाय सोलोंबोयै सोलोंबोयै जों दासिम दा दै गिदिरब्लाबो सानस्रिनो हाबाय जोंहा न'खाथिआवनो फुख्रिबो दं बे फुख्रिआनो जोंनि बा आंनि दै सानस्रिनाय सोलोंनायनि मोनसे गाहाय मिरु बा थावनि बेवहायनो ना हमनाय ना सारनाय थांफा थांफा दिनै एसे गामोन एसे दुगैनानै बेबायदिनो दुगैयै दुगैयै सानस्रिनो सोलोंदों सानस्रि दावै दावै लासै लासैनो देरबोबाय मानसियाबो सानस्रिनायखौबो रोंबोदों दा अब्लाबो गुबुन गिदिद दैफ्राव सानस्रिनो एसे दिगदार मोनदोंमोन दा माखासे दैफ्राव ओरैबादि दोहौ जायो मोसौ फाफ्लि जायो दा बेफोरबादियाव जोंनि बिमा बिफायाबो सानस्रिनायखौ माना खालामो आरो दैयाव थांनायखौ माना खालामो दा उन्दै समाव खालि जोङो मा फुख्रिआवनो सोलोंबोदों फुख्रिआवनो खालामबोदों लासै लासैनो फुख्रिनिफ्रायनो गेदेद दैमायाव सानस्रिनो हनाय अबस्था खालामबोदों जेंनाखौ मोनाखै नङा मोनदों गोजौ गाहाय गुथाल सानस्रिनाय फुख्रिआव नाथाय बे गुथालफ्रा थाया गुथाल थायाब्लाबो अखा हानाय समाव फुख्रिआबो ओरैबायदि देरो बे देरनाय समाव जोङो फुख्रिआवबो गेदेराव गेजेराव थांनानै सानस्रिहैनो हाया खालि बावल' सेर सेर थानानै जोङो फुख्रिआव सानस्रिनानै सोलोंनोखौ हादों आरो जेंनाया बेल' बिमा बिफा बिबै बिबौफ्राबो उन्दै समाव हगाराखैमोन गावसोरजों थांफायोब्लाबो सानस्रिनायखौ एसेग्राब मानि ओंखारहोआमोन दा ओंखारहोआब्लाबो जोङो गाबागावनो नाजानायनि गेजेरजों सेस्थानि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे सानस्रि सानस्रि सानस्रिनायखौ मोनसे समायाव जेंना गैयै खालामनो हादों आरोखि दा दिनैनि दिनाव जेखि दै फैया मानो दोहौ जायोब्लाबो सानस्रिनो हाबाय जादों सिगां समाव सोलोंनाय समाव एसे देरफुनाय समाव गोबां बार दैजों बुसोम जानानै गबदोंबो दैबो मोनलोंदों अब्लाबो गोसोआ मानिआखै सोलोंनायखौ गोसोआव नांथाब होबाय थादों नाजाबाय थादों आरो सोलोंलांबाय थादों दा बेबादिजोंनो आङो आंनि सानस्रिनाय हाबाफारिखौ आवगायलांदों दा बेबायदिनि गेजेरजोंनो सानस्रिनायखौ रोंबोदों दा दै सानस्रिनायखौ आं खुब मोजां मोनो जेरावखि थाङा दैयाव सानस्रिनायनि प्रब्लेम गैला दै सानस्रिनायनि जेंनाया आंनाव गैला आरोखि दा सिगाङाव जेंना मोनदोंमोन उन्दै समाव गबदोंबो दैबो मोनलोंदों अब्लाबो गोसोआ सानस्रिनायखौ बोलो होदों दा बेबायदिनि गेजेरजोंनो दै सानस्रिनायखौ आङो उथ्रिबोदों नाजानायनि गेजेरजोंनो दै सानस्रिनायखौ आङो उथ्रिबोनो हादों दा दै सानस्रिनायाबो आंनि थाखाय मोनसे खुब मोनसे मोजां मोननाय हाबाफारि दा बेखिनिखौनो आङो दिनै दै सानस्रिनायनि मुङाव बुंथिनानै जेबो जेंना मोनबोदोंब्लाबो सानस्रिनायखौ गोसोजों नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हानायखौ फोरमायनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों